हलो जय झूलेलाल

मूंखे सिल्क खपे छिनान खपे ऐं कंप्यूटर एंब्रॉयडरी कंप्यूटर एंब्रॉयडरी वग़ैरह सिल्क हा त कॉटन में ई सलवार कप सलवार सूट लाइ कपिड़ो खपे जंहिंमें छिनान हुजे सिल्क हुजे कंप्यूटर एंब्रॉयडरी वारा हुजनि ऐं मैंयुअल एंब्रॉयडरी वारा बि हुजनि के के की ॾिया कॉटन में हुजे जेको डेली वियर लाइ असांखे खपे ऐं इकोनॉमिक्ल हुजे ॿई खपनि बजट असांजो हज़ार ॿ हज़ार ताईं मैक्सिमम ऐं अगरि सुठा सिल्क वग़ैरह जा शादी ब्राइडल वग़ैरह आहिनि हुन जो अमाउंट वधी सघे थो काई ॻाल्हि कोन्हे पर सुठी हुजे कंप्यूटर ॾेखारियो ठीकु आहे कहिड़ो कहिड़ो रेंज ॾेखारींदा ॿ हज़ार

ॿ हज़ार ताईं हुजे ऐं कंप्यूटर में अहिड़ी साफ़ु नीट एंड क्लीन हुजे तंहिं खां दुकानु कढी अचूं असां

अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां तव्हां वटि जुमे ॾींहुं ईंदसि ठीकु जुमे ॾींहुं ठीकु आहे ओके बाए